सरकारी योजना सँ बहुत प्रकार के लाभ मिलै छै आयुष्मान कार्ड छै जेना गरीब परिवार सभ लोग अपन इलाज नहि करा पाबै छै तऽ सरकार के तरफ सँ ओकरा पाँच लाख रुपैआ के कार्ड मिलै छै जाहिसँ सरकार लोक सभ ओ सभ अपन इलाज करा सकै छै केओ व्यक्ति बीमार छै तऽ इलाज करा सकै छै किसान सभके दू दू हजार रुपैआ मिलै छै खेती खेती बाड़ी करय सभ लए मिलै छै ओकर बाद एकटा प्रधानमंत्री आवास योजना छै जाहिमे गरीब सभ गरीब परिवार सभके घर सभ बनाबै लए देल जाइ छै जाहिमे धीरे धीरे ओकर कार्य होइ छै जेना मिट्टी लए पहिने पैसा दै छै ओ सभ ओकर बाद ईटा सभ लए पैसा दै छै दै छै एकर बड़ नीक प्रकार के फायदा सभ छै एकरा गरीब सभके एहि सऽ बड़ मदद मिलै छै आओर अहाँ एकरा सभके ई सभ सरकार द्वारा करल जाइ छै